आं दाखालि बायनाय डेल लेपटपनि बेटारिखौ बांद्राय मोजां मोनासै आं बेटारिया फुल चार्ज होबाबो दुइ घण्टा तिनि घण्टानि गेजेरावनो जोबलाङो आरो एखम्बा एखम्बा हेंगबो जालाबायो इसे हेभि खामानि मावबा भिडिअ इडिटिं खालामबा हेंग जालाबायनानै होयो एखम्बा अफ खालामनांगौ जायो बिराद उसुबिदा जानांगौ माने रेमाबो फर जिबिल'मोन फर जिबिजों स्ल' जायो बिरात टाइम लायो